स्कूलों में मेरा पसंदीदा विषय अंग्रेजी रहा क्योंकि अंग्रेजी में मेरी खास रुचि थी और मुझे यह विषय पढ़ना और समझना अच्छा लगता था मुझे सबसे कठिन विषय गणित लगता था क्योंकि मेरा गणित बहुत ही कमजोर था और तो और मैं गणित के सवालों को उसके सूत्रों को जल्दी से नहीं समझ पाती थी जब समझ जाती थी तब तो मुझे वह आसान लगने लगता था लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय मुझे गणित के सवाल बिल्कुल भी समझ नहीं आते थे इसलिए मुझे गणित से ज़्यादा कठिन विषय कोई भी नहीं लगा ऐसे स्कूलों में कई सारे दिन थे जो मुझे बहुत सुखद लगे जैसे कि हमारे अध्यापकों का हमारे साथ रहना और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें बताना और अपने मित्रों के साथ पूरा समय स्कूल में व्यतीत करना ये सब हमें बहुत सुखद लगे और जिन्हें हम अपने जीवन में दुबारा नहीं पा पाएंगे